बिजली जो हैं हमारे घर पे आती है सरकार के द्वारा और वो बिजली जो है हमारे लिए बहुत अच्छी भी है बहुत खराब भी है ये बिजली एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी वो किसी भी इंसान को चपेट में ले सकती है और बिजली एक ऐसी चीज हैना की वो कभी भी किसी भी इंसान को मार सकती है और बिजली से बचने का एक ही कारण है हमारे पास जो की अच्छे से उसकी सुरक्षा करें अच्छे से जूते चप्पल पहन के उनको छुए कभी भी कभी भी कुछ करें हम लाइट जलाएँ तो सावधानी से देख परत के हम लाइट जलाएँ नहीं तो ऐसा कितना आदमी होता है के में जाता है और उनको कुछ पता नहीं लगता वो तार छू देता है कहीं छू देता है जिसे की इंसान को बिजली और करंट लग जाती है इससे कितने इंसान मर जाते हैं और बिजली बिजली हमारे लिए एक अच्छी चीज ये है जो कि हम हम घर में प्रकाश लेते हैं और हमारे लिए ये है बिजली ताकि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम बिजली से हम यूज कर सके तो बिजली अच्छे भी है और बिजली खराब इसलिए हैं ताकि वो कभी भी ऐसा होता है जो हाई वोल्टेज में आती है उसके वजह से कोई चारजर वगैरह उड़ जाती है मोबाइल वगैरह उड़ जाती है हाई वोल्टेज में आने के कारण और बिजली एक ऐसी चीज है ना कि वो कभी भी किसी इंसान को चपेट में ले लेता है और इसकी वजह से कितना इंसान को करेंट लग जाता है जो कि उसी समय डेड कर जाता है कितना बच जाता है और बिजली बिजली अच्छा होना चाहिए लेकिन बिजली एक ऐसी चीज हैना कि वो करेंट लगने के कारण इंसान बच नहीं पाते हैं और बिजली के लिए एक बचाव और हैं जो कि हम अच्छे से उसका देखभाल करें और सब कुछ करें इसकी वजह से बिजली ठीक होना चाहिए और बिजली जब काम करती है अपने समय से तो सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हम यूज करते हैं बिजली के सहायता से अगर बिजली ना हो तो एक कारण ये है कि सोलर पैनल की सहायता से हम कर सके जो कि हम सूर्य प्रकाश के द्वारा हम यूज करते हैं वो भी एक बिजली है वो वो उतना खतरा की चीज नहीं है लेकिन ये बिजली जो सरकार के द्वारा आती है वो एक ऐसी चीज है जो कि खतरे बहुत ज़्यादा है और उसमें सावधानी बरतना जरूरी है लेकिन वो हमारे लिए जरूरी भी है जैसे कि हम लोग सिंचाई करते हैं खेती में तो वहाँ पर हम का हमारा जरूरी हुए हो जाता है की सिंचाई करने के लिए हमको मोटर पे चलाने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है और पहले के जमाना में ये नहीं था लेकिन आज कल बिजली आ गई है तो हमारे लिए बहुत अच्छे बन गए हैं बिजली लेकिन उसी समय किसी इंसान को करेंट लग जाने के कारण डेड भी कर जाते हैं इंसान और उसके लिए हमको सभी चीज के ध्यान रखते हुए बिजली की यूज करना चाहिए अगर हम किसी चीज के हम ध्यान नहीं रखते हैं तो वहाँ पे हमको प्रॉब्लम के सामना करना पड़ता है और आज कल इलेक्ट्रिकल वाले गाड़ी भी आ गई है बस भी आ गई है कार भी आ गई है बैटरी वाली रिक्शे आ गए जो कि बिजली के सहायता से चलते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छे काम की चीज हो गई है जैसे कि काम की चीज ये तो हो गई है और इससे की पॉल्यूशन बहुत कम हो गया है जैसे कि हमारे एरिया में पहले डीजल पे जो गाड़ी चलती थी तो वो ज्यादा पॉल्यूशन करती थी लेकिन ये बिजली आने से बिजली से बैटरी चार्ज होती है उसकी वजह से गाड़ी जब चलती है उसमें पॉल्यूशन के संभावना कम हो गया है लेकिन वो जब बिजली कभी ऐसा होता है जो शॉर्ट सर्किट होता है उसमें कितने गाँव खुद जल जाते हैं तो ये नहीं होना चाहिए इस पे थोड़ा सुधार किया जाए जो कि डिवाइस होने के कारण जाँच पड़ताल नहीं करने के कारण डिवाइस सब आज कल बहुत ज़्यादा उड़ने लगे उससे बहुत ज्यादा खतरे होते हैं जैसे कभी मोबाइल उड़ जाता है